हरसिंगायाव बिदिनो मा होनो मन्दिर गेदेर लुनाय दङो ओमफ्राय आरो बेयाव मा होनो गथ'फोरनि स्कुलबो दोङो इयावनो आरो हस्टेलबो दोङो बिदिनो गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो आरो बिदिनो मन्दिरबो दङो आरो ना मोनसे ओमफ्राय बेयावनो मंगलबारफोराव आर'ज होनाय जायो ओमफ्राय आरो स्कुलफोर स्कुलबो दोङो बिदिनो हस्टेलबो थायो इमबिदिनो गोजान गोजाननि गथ'फोरा फरायनो हानायफोरा इयाव हस्टेलाव थायो आरो जमानो ओमफ्राय इदिनो क्लास वाननिफ्राय टेनसिम दं आरो ना ओमफ्राय बिदिनो इयाव पिसिलिटिफ्राबो मोजां आरो मन्दिराबो खाथि बिदिनो मंगलबारफ्राव गथ'फ्राबो स्कुलाव फैनायफ्रा इयाव हाबनानैहाय मन्दिराव आर'जाव थानो हायो इदिनो आरो माहोनो जायगाया बिराद मोजां बियाव थानो थाखाय ओमफ्रायो बेयावनो थानानै बिदिनो गथ'फोरा फरायोबो आरो माब्लाबा मन्दिरावबो